जीअं त असां खे पासे में स्टेशनरीअ जा दुकान आहिनि जिते रॿड़ पैंसिल पैनियूं कापियूं सभु मिलंदा आहिनि ऐं असां कंहिं कंहिं महिल ड्राइंग कढण लाइ कापी पैंसिल रॿड़ उन खां पोइ ड्राइंग बुक सभु उतां ई ख़रीद कंदा आहियूं ऐं हर सहुलियत असां जे पासे में आहे चङा वॾा वॾा दुकान आहिनि जिते कच स्टेशनरीअ जो सॼ सॼो सामान मिलंदो आहे